کام کے علاوہ میری مصروفیات پانچ ٹائم کی نمازوں میں اور قرآن میں اور اس کے بعد پڑھائی دینی دنیوی پڑھائی اس میں بھی مصروفیات رہتیں اس کے علاوہ بھی گھر کی صاف صفائی اور کچھ جاب وغیرہ بس یہی رہتی